अच्छा असर इ'यै होंदा गेमा दा के बन्दे जेह्के यूथ ऐ साढ़ा जुआन यंग एह् जेह्के जागत जुआन साढ़े न एह् गेमां आस्तै रौह्न ते इं'दा ख्याल होर बुरे कम्मै गी नेईं जा जियां अज्जकल नशा नुशा चला'रदा नशा आस्तै नेईं जा ते गेमां दा एह् फायदा होंदा के गेम खढदे रौह् नशा नुशा आस्तै ख्याल नेईं जंदा ऐ जागतां दा ते बेह्ले जागत होङन सारे जुआन होङन उनें केह् करना नशे ई लग्गना कोई किसे होर कम्मै ई लग्गना ते एह्दे आस्तै बेह्तर इ'यै कि गेम खेढनी चाहिदी खेलकूद जेह्का बड़ा जरूरी ऐ खेलकूद कन्नै जेह्का थुआढ़ा दमाग बी स्हेई रौंह्दा सेह्त बी स्हेई रौंह्दी ते अच्छे कम्मै आस्तै ध्यान रौंह्दा बुरा आस्तै नेईं रौंह्दा ऐ ते अच्छे कम्म करने चाहिदे ते एह्दे आस्तै खेलना बड़ा जरूरी ऐ लोकें आस्तै ते सेह्त बमारियां बी नी लागै औंदियां न खेलने कुद्दने आह्ले बंदे शा जेह्के बन्दे बेह्ले बौंह्दे न ते बमारियां बी लगदियां रौंह्दियां ते एह्दा आस्तै इयै बेह्तर ऐ कि तुस खेढदे रवो